हैलो कोन हा मां हुतां ई थी ॻाल्हाया हा हा असांजी दुकान थे त हर प्रकार जा आइस्क्रीम मिलंदियूं अथव जेको खपेव मिली वेंदव तव्हां बसि अचो आइस्क्रीम वारा केक ऐं कहिड़ो फ़्लेवर खपेव असां वटि सभ अथव असां वटि ई पिस्ता फ़्लेवर अथव चाकलेट फ़्लेवर अथव केसर फ़्लेवर अथव वनिला अथव इस्ट्रोबरी अथव और जेको खपेव हा हा अचो तव्हां अच्छा त कॾहिं अथव जनमु दिन हा हा केतिरी देरि में बिनि कलाकनि में अचांव अधु कीले जो हिकु आहे हा हा आहे पर हुन जो अघु वॾो अथव

सत सौ वॾे वारे जो अगरि ॿ टे हीअं तव्हां क़ाफ़ी कुझु इकठो वठंदव त थोरो घटि कंदोसांव अगरि इह खाली ॿ या टे बसि वठंदव त घटि न करे पाईंदोसांव अच्छा त चएं सै मिली वेंदव अधु कीले जो केक आइस्क्रीम जा बि लॻभॻि हीअं ई फ़्लेवर अथव केसर स्ट्रोबरी चॉकलेट इअई सभ

अच्छा अच्छा हा मिली वेंदव छा खपेव अञा अच्छा कहिड़े कहिड़े प्रकारनि जी खपेव

अच्छा त वॾी बोटल खपेव की नंढी अच्छा वॾियूं खपनिव हा हा चाकलेट टॉफियूं सभ अथव सभ अथव अचो तव्हां हिकु गोल्डन बॉल वारो अथव डैरी मिल्क अथव ओरेंज फ्लेव अथव हा हा मिली वेंदव हा छा था चयो इह त एमीएस जे हिते आहे हा हा डिलीवरी थी वेंदव पर डिलीवरी जा बि अघ लॻंदव

न दीदी गाॾियुनि जो पैट्रोल लॻे थो न और मां तांखे चयोमांव न तां हेॾो कुझु वठंदव त मां थोरो पैसो घटि कंदमि पर ओतिरो तव्हां मूंखे डिलीवरी जो अघु ॾेई छॾजो हा हा तव्हां ने वीह चाकलेट चयांव न

हा हा मां सभ लिखी वरितो आहे तांजो हा केक कोल्ड ड्रिंक चाकलेट सभ चयो मां सभ लिखी वरितो आहे बिनि कलाकनि जे अंदरि मां पहुचाईंदी थी वञाव तवांजा ई पंद्रहं सौ थी वेंदव पूरा और ॿ सौ ऐं डिलीवरीअ जा न दीदी ॿ सौ लॻांदीमांव होतिरो हुअं सतरा सौ लॻंदा पर मतलबु सतरा अरिड़हं सौ लॻंदव पर हुन मां बि ॿ टे सौ घटि कयामांव थी

हा तव्हां मूंखे पतो ॿुधाये छॾो सिटीअ में कीथे ठीकु आहे मां अचांव अचांव थी बिनि कलाकनि में